मज़दूर जैसे मेरे गाँव में भैया लोग बहुत ग़रीब हैं और मनरेगा का काम हो गया प्रधान तो कराते हैं आठ घण्टा ड्यूटी कराते हैं दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन लोग को मज़दूरी बहुत कम दिया जाता है जैसे उन लोग का घर का गुज़ारा ठीक से नहीं हो पाता